हैलो आं अच्छा लेई आए ओ शैल कैंह् नेईं अड़ो प्योर प्योर मखीर थोह्दा असेंगी ऐसी वैसी गल्ल नी ऐ प्योर असेंगी पूरा मिट्ठा गेदा

दिक्खां तुस जंदे ठगोने आह्ले कोल फ्ही असें केह् करना पैह्लें तुसें पुच्छना चाहिदा इत्थै लेई चैक करी लैओ नेईं जकीन होग ते कोई गल्ल नीं तुसेंगी चैक करागे पैह्लें फही अगर शैल लग्गग फ्ही तुस लेई सकदे रेट पंज सौ रपेऽ किल्लो ऐ चलो घट्ट करी औड़गे साढ़े चार सौ लेई लैओ आं साढ़े चार सौ रपेऽ इत्थां देगा ते पंज सौ बेची देओ अग्गें तुहें गी फायदा ते मिगी बी फायदा कोई गल्ल नीं चैक करागा तुसें गी ऐसी वैसी गल्ल नीं ऐ चैक करी लैओ पसंद आग ते तुस लेई सकदेओ जैदा ठीक ऐ फ्ही